ہاں بتائیے ہاں داروغہ بول رہے ہیں ہاں ہاں ابھی تو پتہ نہیں چلا ہے ٹیسٹ كیا جا رہا ہے جی ہو جائے گا آپ تھانے آ جائیے كاكوری تھانے آپ كا كرا دیا جائے گا جیسے موبائل كی پورا ہوتا ہے اور جو نكلتا ہے اس كو پکڑا جائے گا ہوں آپ پریشان مت ہوئیے آپ آ جائیے آپ كا بلاك كروا دیتے ہیں ہم نمبر تھانے پہ آ جائیے كاكوری تھانہ جانتے ہیں آپ كہ نہیں یہ اندھے چوكی سے آگے پڑتا ہے ہوں آپ آئیے آپ كا موبائل بلاک كرا دیتے ہیں ایم آئی نمبر ہوں آپ كو پریشان ہونے كی ضرورت نہیں ہے ہم نے لگا دیئے ہیں ٹیسٹ پہ تو آپ آ جائیے دوپہر میں آ جائیے دو بجے كے قریب ابھی میں جا رہا ہوں ایک جگہ میلہ لگا ہوا ہے وہاں كی سكیورٹی بھیجنا ہے ہم كو تو وہیں ہم كو جانا ہے وہاں ماحول دیكھنا ہے كیسا ہے

آپ دو بجے كے بعد آپ آئیے میرا نام امان اللہ خان میرا نام امان اللہ خان ہے داروغہ جی کا نام پوچھ لیجیے گا كسی سے بھی دیوان جی بیٹھیں ہوں گے آپ كل آ جائیے

كل ہم مل جائیں گے کل دو بجے مل جائیں گے آپ کو ہم ٹھیک ٹھیک